मां मुंबई जे चेंबूर इलाइके में रहंदी आहियां हिते सब तरह जा डांस थींदा आहिनि क्लासिकल डांस माण्हू पंहिंजे ॿारनि खे सेखारिंदा आहिनि क्लास मोकिलिंदा आहिनि हिकु फाइन आट्स करे स्कूल आहे उते सेखारिंदा आहिनि कथक ऐं क्लासिकल डांस माण्हू उते वेंदा आहिनि सिखणु पर सभिनी खां वधीक त लोकप्रिय हिते थींदो आहे गणपतिअ जे फैस्टिवल में डांस ढोल ते माण्हू नचंदा आहिनि ऐं कंहिंजी शादी मुरादी हुजे त उन ते बि बारात में ढोल ते वधीक माण्हू नचंदा आहिनि शोरु ज़ोरु सां ढोल वॼंदी आहे ऐं माण्हू ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि